बात करें अगर जोधपुर ज़िले के जलवायु की तो जोधपुर ज़िले ज़िला एक मरुस्थलीय राज्य में है जहाँ मरुस्थल हैं रेगिस्थान पहाड़ी टी टीले वग़ैरह ज़्यादा हैं तो इस प्रकार से जोधपुर ज़िले की जलवायु यहाँ का तापमान गर्म रहता है साल भर और बात करें मौसम की तो वर्षा मौसम में वर्षा होती है मौसम का भी मतलब बदलता रहता है कभी बादल रहते हैं और बात करें कठोर गर्मी की तो मई जून में बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी जोधपुर में पड़ती है इस टाइम में लोग मतलब बहुत कम घर से निकलना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इन दो महीनों में जोधपुर में पड़ती है क्योंकि हमारे आस पास रेगिस्थान ज़्यादा है तो इस वजह से यह गर्मी का रहता है वैसे साल भर ही रहता है लेकिन ये दो तीन महीनों में ज़्यादा गर्मी रहती है बाड़ की बात करें तो बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है कई बार क्या हर साल भी ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण जो भीतरी शहर हैं वहाँ पर बाड़ के हालात हो जाते हैं हालांकि वो पानी ठहरता नहीं है मतलब एक दिन के अंदर ही निकल जाता है लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है जो शहर के बीचों बीच के एरिया में रहते हैं जिन का व्यापार है दुकान है उनको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मौसम यहाँ का बदलने की बात करें तो अभी ऐसा चल रहा है कि बारिश का मौसम कोई फ़िक्स नहीं होता बारिश सर्दी में भी हो जाती है बिना मौसम के भी बारिश हो जाती है और गर्मी का भी कुछ कह नहीं सकते तो ये मतलब जोधपुर की जलवायु का ये जो भी है मैंने आप को बताया है